राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा में पारम्परिक चिकित्सालय को शामिल किया है जैसे कि लोगों को आयुर्वेदिक पर ज़्यादा ध्यान देने को कहा है हर घर में गिलोय लगाने को कहा है तुलसी है आंवला है पुदीना है कढ़ी पत्ता है अदरक है पत्थर चट्टा है एलोवेरा है हल्दी है आदि ऐसी चीजों को उन्होंने घर में औषधियों के रूप में लगाने को कहा है जिसके सेवन करने से काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर होती हैं और इनका सेवन करने के लिए हमारे स्थान में चिकित्सा व से सम्बंधित आयुर्वेदिक काफ़ी सारे नए नए पौधे उगा रही है नई नई जड़ी बूटियाँ उगा रही है और हाँ इसमें से सबसे अच्छी हमारी नीम और हल्दी है जो शक्तिशाली जड़ी बूटी है जैसे कि अश्वगंधा है सत्वार है सफेद मुसली है ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमें शक्तिशाली प्रभाव देती हैं और हमारी जीवन में नए सुधार लाती हैं